हँ बच्चा सऽ एकटा इतिहास सुनै छलहुॅं हँ हमर गाममे एकटा पोखरि छलै हँ जाहिमे बच्चा सब बहुत डुबि कऽ डुबि गेल छल तऽ ओ पोखरिके बारेमे सब बतबै छलए जे ढुआ पोखरि छी ढुआ पोखरि छी ढुआ पोखरि मे नहि जाउ ओहिमे नहि जाउ ओहिमे नहि जाउ जखन हमसब बच्चा छलहुॅं हँ तऽ बड डर होइ छलए ताहि दुआरे हमसब नहि जाइ छलहुॅं पोखरिमे आओर अखन तक नहि जाइ छी पढ़ल पढ़ल जे हमरा सबके अखन तक ओहि पोखरिमे जेनाइ मुश्किल अछि कहियो आइ तक नहि गेलहुॅं लेकिन आब धीरे धीरे खतम नहि रहैया